डक गन डक शूटिंग कॉंट्रा स्नॉ ब्रोस हीअ सभु वीडियो गेम मां इलाही खेॾी आहियां वीडियो गेम त मूंखे इलाही एतिरो पसंदि हूंदो हुयो की मां स्कूल का जॾहिं ईंदी हुयमि अची करे न लटा मटंदी हुयमि न कुझु कंदी हुयमि बसि अची करे वेई रहंदी हुयमि वीडियो गेम खेॾण लाइ और सभिनि खो सुठो मूंखे हिन लाइ पसंदि ईंदो हुयो की जॾहिं राति में मुंहिंजो पापा कम सां मोटिंदो हुयो घर ईंदो हुयो त असां ॿई मिली करे गॾु वेई करे खेॾदा हुआसीं त इलाही सुठी मुंहिंजी मतिलब यादि आहे हुन बारे में त मां अॼु बि हुन खे ई यादि कंदी आहियां त मूंखे इलाही सुठो वीडियो गेम लगदो आहे हाणे त एतिरो बिज़ी असांजी लाइफ थी वई आहे त जंहिंजे करे मूंखे समय न मिली पाईंदो आहे वीडियो गेम खेडण लाइ लेकिन अॼु बि मां हो ॾींहं पंहिंजा बचपण जा यादि कंदी आहियां जंहिंमे मां वीडियो गेम इलाही खेॾदो आहियां और मां सोचदी आहियां की अॼु बि मूंखे मौक़ो मिले त मां खेड सघंदी आहियां और पंहिंजी बचपन जी यादियुनि खे ताज़ो करे सघंदी आहियां त वीडियो गेम त मुंहिंजी लाइफ में हिक स्पेशल पाट आहे हुन जो छो त वीडियो गेम सां मुंहिंजे इलाही बचपन जी मेमरीस जुड़ियल आहिनि